एंटरटेनमेंट जो बी ऐ एह्दी अस गल्ल करचै ते साढ़े जम्मू च मिगी जेह्का वेवमॉल चंगा लगदा ऐ उत्थै शॉपिंग दा बी ऐ और सब दा बधिया अरेंजमेंट ऐ ते इत्थै मेरा दिल बी बड़ा लगदा ऐ जंदा बी रौहना मीं ते घरै आह्ले बी भेजी उड़दे जो बी ऐ हर इक सुविधा ऐ उत्थै जेह्की बड़ी ज्बरदस्त ऐ उत्थै उत्थै नी ऐ शॉपिंग होर कुतै शायद गेआ बी नेईं ऐ ते ना कुतै होर मेरा मन लगदा ऐ उत्थै गै जाना में सोचे दा ऐ शॉपिंग गी छोड़ियै जेकर रैस्टोरेंट दी गल्ल करचै ओह् उत्थै उक मामें दा मश्हूर कुल्चा ऐ जिसी मीं निक्के हुंदे दा सुनदा हां के शैल कुल्चा् ऐ दिल बी करदा दा स्पैशल बजार जाने दा घरै आह्ले बी भेजदे हे हून ते अंऊं बाजार पुज्जी गे गेदा ऐ अं'ऊं हून रोज खन्नां स्वाद ऐ लोग बी बड़े होंदे बड़ा फेमस मश्हूर कुल्चा ऐ दिल बी बड़ा करदा ऐ ते बड़े गे ज्यादा लोग होंदे बाकी टेस्टी बी ऐ स्वाद बी मजा बी औंदा इ'यै दिन होंदे क्योकि हून नेईं मजे लैते ते कदूं लैने बाकी पव दी गल्ल करचै ते उत्थै पव ऐ बी ऐ इ'यै उम्र होंदी इ'यै उम्र होंदी जेह्का बिगड़ी जा ते उं'आं बिगड़ना गन्दी गल्ल होंदी चलो इ'यां सनाना लोग पवै च जाइयै केह् केह् करदे उत्थै लोग जाइयै शराबां पींदे कुड़ियें गी लेइयै जंदे इं'यां करदे उ'आं करदे हून गन्दी गल्लै च चलो हून मजा बी बड़ा होंदा अगर मजे दी गल्ल करचै सोह्ना मजा औंदा बंदा लेई बी जंदा अपनी गर्लफ्रैंड गी लेइयै जंदा इं'यां करदे उ'आं करदे शैल गल्ल बी ऐ हून दे स्हाबें दिक्खेआ जा ते बाकी रेस्टोरेंट इंया होर बी बड़े न जेह्का मामे दा मश्हूर कुल्चा ऐ ओह् बगैर रैस्टोरोंट गै बड़ा बधिया ऐ न रैस्टोरोंट दी गल्ल करचै ते उत्थै इक टी फैक्टरी औंदा उत्थै बी दिल शैल लग्गी जंदा मतलब टेस्टी होंदा सब किश जबरदस्त बने दा होंदा अं'ऊं अपने दोस्तें गी लेइयै जन्नां जां दोस्त बी मिगी गै आखदे तू लेई चल चल गै चल हून कोई पार्टी होऐ अस रैस्टोरेंट च जाइयै गै करदे होर बी किश होऐ ओह् बी असें उत्थै जाइयै गै करनी जियां ब्याह होऐ कुसै दा ह् बी असें उत्थै जाइयै गै करना उत्थै गै दिल लगदा साढ़ा रैस्टोरैंट दी गल्ल बी होई गेई पव दी गल्ल बी होई गेई होर बड़े सारे इंटरटेनमैंट हव न जित्थै साढ़ा दिल लग्गी जंदा क्लब दी गल्ल करचै ते क्लबें च अस खाई पीऐ डांस करने आं जो बी ऐ किन्न मजा औंदा ऐ करना बी चाहिदा ऐ क्योंकि हून एज दे स्हाबें कन्नै होना बी चाहिदा ऐ एह् सब बधिया चीज ऐ गाने शाने लग्गे दे होन कोई बंदा होवे कन्नै पीती शीत्ती दी होऐ ते किन्ना सोह्ना मजा औंदा एनजोए ते करना गै होंदा ऐ घरा आह्ले ते करन नी दिंदे इक सोच ऐ मेरी के एह् बहुत जबरदस्त चीज ऐ एह् होना बी चाहिदा इस कन्नै लाइफ खुश रौंह्दी ऐ होर बी दोस्तें गी लेइयै जाना एंटरटेनमैंट हव होर बी बड़े न पर में तुसें गी दो त्रै गै सनाए न जित्थै दिल खुश होई जंदा ऐ मन बी खुश बी होई जंदा ऐ में ते जाना बी ऐ इत्थै गै मेरा मन लगदा ऐ दोस्त मिगी आखदे इत्थै गै जाना असें दोस्तें कोला सुनी सुनियै बाकी जिं'यां हून में वेवमॉल दी गल्ल करा दा इत्थै शॉपिंग दा कम्म ही घैंठ ऐ ते खाने पीने दा बी सारा किश बधिया थ्होई गे जंदा ते सोह्ना मजा औंदा हूम इत्थै गै जाना में इ'यै जिन्दगी ऐ जे हून नेईं कीता फ्ही कदूं कीता हून इ'यै करना मीं ते मजे बी पूरे लैने न जिन्दगी दे